گڈ ایوننگ میم ہیلو آپ رویال ہیئر سلیوشن سے بات کر رہی ہیں اوکے جی میم مجھے آپ سے اپنے ہیئر کیریٹن ٹریٹمنٹ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی تھی اور اپائنمنٹ آپ کے مطلب بک کرنا تھا مجھے

میم مجھے ہیئر کیریٹن ٹریٹمنٹ کروانا ہے اپنے بالوں میں نو میم میں نے پہلے کبھی نہیں کروایا ہے انفیکٹ میری کسی فرینڈ نے مجھے سجیسٹ کیا تھا کہ میں آپ کو آپ کے ہیئر سلیوشن میں کافی اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کیریٹن کا تو میری فرینڈ نے مجھے ریکمنڈ کیا تو میں نے اس لیے آپ کو کال کیا ادر وائز میں تو زیادہ تر جڑی بوٹیاں ہی یوز کرتی ہوں اپنے بالوں پہ جی جی اوکے تو آپ

چارجز کیا لگیں گے اس کے ہلو تھری تھاؤزنڈ اوکے تو آپ مجھے ٹائمنگ اور ڈے بتا دیجیے اور نیئرسٹ کون سا آپ کا پڑے گا یہاں پہ جی اوکے میم تو آپ مجھے ڈے بتا دیجیے کون سے دن آپ میرا اپائنمنٹ فکس کر رہی ہیں اوکے ٹائمنگ ٹائمنگ اوکے ٹھیک ہے میم اوکے اوکے میم ٹھیک ہے آپ کا ٹائم دینے کے لیے شکریہ